एकबेर इस्कूल कालमे हम नाच प्रतियोगितामे भाग लेने छलहुँ हेँ जाहिमे नेना रही तऽ खूब मोन लागल आ खूब ढेर सारा अनुभवो भेल तकर बादसँ नाच देखैमे आनन्द आबैए तकर बादसँ फेर कोनो दोसर नृत्यमे हम शामिल नहि भऽ सकलहुँ